मां मुहिंजे प्रशिक्षण ऐं दौड़ जी तयारीअ में ॾुकण जी तयारी में पोषण ऐं हाइड्रेशन जो जाम ई ख्यालु रखंदो आ ऐं उनके प्रकार सां लक रखंदो आहिंयां उअ ॾींहनि मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि त जीअं मां तव्हांखे पहिरीं बि थोरो घणो ॿुधाया त हीअंर हाणे मां तव्हांखे डिटेल में ॿुधाईंदमि त कसरतु करण लाइ ॾुकण लाइ दौर में जी रूपनि में पार्ट वठण लाइ क्लब में रहण लाइ जेका बि सौ मीटर ॿ सौ मीटर हज़ार मीटर जा प्रोग्राम थींदा आहिनि उन्हनि में पार्ट वठी उनमें भाग वठी उनमें ॾुकण लाइ जाम स्टैमिना ऐं जाम ई ताकतु खपे त हीअंर मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि की कीन ताकतु ईंदी आहे कीन पोषण ॾियणो हूंदो आहे शरीर खे पोषण ऐं हाइड्रेशन जाम ई मिलणु खपे त हो मां कीअं प्रकार खां मुंहिंजे बॉडी जो मुंहिंजे शरीर जो ख्यालु रखंदो आहियां ई मां हीअंर मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि त मां हिन प्रकार खां मुंहिंजे शरीर खे पोषण ऐं हाइड्रेशन ॾींदो आहिया ॾुकण लाइ ऐं ॿी एक्सरसाइजूं करण लाइ कसरतु करण लाइ जीअं की मां सुठो सुठो खाधो खाईंदो आहियां घर जो खाधो खाईंदो आहियां ॿाहिरि जो खाध खाधो थोरो नज़र अंदाज कंदो आहियां जीअं घर साई भाॼियूं बीट जंहिंमां ताकतु मिलन विटामिन मिलन प्रोटीन मिले अहिड़ो सभु खाईंदो आहियां दालि चांवर दालियूं खाईंदो आहियां मूंङ जी अलॻि अलॻि प्रकार जी दालियूं थी वियूं मूंङ थी विया राजमा थी विया राजमा बि सुठा हूंदा आहिनि हैल्थ लाइ ईअं दालि राजमा ईअं सभु भाॼियूं वग़ैरह विटामिन वारी प्रोटीन वारी खाईंदो आहियां ऐं सभिनीनि खां मेन मां जॾहिं सुबुह जो असांजे आदिपुर में मैत्री गार्डन में ॾुकण वेंदो आहियां कसरतु करण वेंदो आहियां जॉगिंग करणु वेंदो आहियां तॾहिं मां उते पहुची करे ई जूस पीअंदो आहियां ऐं हो डेली हिकु गिलास चालीह रुपए जो ईंदो आहे ऐं हो मां वे हूं भाॼियुनि जो जूस ईंदो आहे हुन भाॼियुनि में मां पालक विझाए रहंदो आहियां धाणा विझाईंदो आहियां बीट विझाईंदो आहियां गाजर विझाए रहंदो आहियां साई गाजर और साई काकरी ऐं गाजर ऐं हिन ई जाम टमाटो ऐं इन जाम सारी भाॼियूं विझाए रहंदो आहियां उनमें अलॻि अलॻि ईअं जाम सारी भाॼियूं आहिनि हीअ मां कुझु भाॼियुनि जो नाला मां तव्हांखे ॿुधायां त हो मां विझाराईंदो आहियां ऐं हुन हूं पीअंदो आहियां त हुनसां मूंखे पोषण मिलंदो आहे मुंहिंजे शरीर खे ऐं मुंहिंजो हाइड्रेशन बि सई रहंदो आहे शरीर में हिकदमि प्रोपर हाइड्रेशन हिकदमि सही हाइड्रेशन रहंदो आहे त हीअं मां मुंहिंजो ॾुकण लाइ जाम ताकतु खपंदी आहे त हीअं ई मां मुंहिंजे शरीर जो ते पोषण ॾींदो आहे ऐं हाइड्रेशन ॾींदो आहे हिन ई प्रकार सां मां पोषण ऐं हाइड्रेशन ॾींदो आहियां